मेरा द्वारा ली गई दूसरी वस्तु मेरे दौड़ने वाले जूते हैं जोकि मैंने मार्किट मेंं जाकर खरीदे थे यह जूतों को लेकर मेरा बहुत ही बुरा रहा क्योंकि ये जूते बहुत ही खराब निकले इसमें इसका नीचे की जो सोल है वो भी खराब निकली जोकि जल्दी से घिस गए और इसकी सिलाई भी निकल गई ये इसमें मेरे पैसे व्यर्थ गए और इसके लिये मेरा समय भी व्यर्थ गया क्योंकि मैं सिर्फ जूते लेने गया था तो मैं जिस दिन गया था वो भी समय मेरा व्यर्थ गया और मेरे पैसे भी व्यर्थ गए और घरवालों से भी मुझे डांट पड़ी कि मैं ये जूते लेके आ गया और ये जूते मैं ये उपयोग भी नहीं कर पाया क्योंकि वो फट भी गए उनकी सिलाई भी निकल गई और मेरे पैसे भी व्यर्थ चले गए मुझे भईया भी डांट रहे थे सभी लोग मुझे इसके लिये डांट रहे थे